गायक आम तरह ॻायण में तॾहिं ग़लतियूं कनि था जॾहिं उहे हुनजा ॿोल भुलिजी वञनि था ऐं जॾहिं उन्हनि खे साजीदड़ या वॼाईंदड़ स संगत ॾींदड़ फ़ास्ट रिदम ते वॼाए थो तॾहिं उहे पंहिंजो ध्यानु भिटकाए करे सुरनि था लही वञनि था ऐं हिनखे बचाइण लाइ पूरो पूरो हुन ते ध्यानु सुरनि ते ऐं ताल ते ॾियणु ज़रूरी आहे वर्डिंग बि पाणि वठि हुअणु ज़रूरी आहे